ہاں جی سر فش چاہیے تھا سر مِل جائیں گا سر ایکچوئلی ریہو چاہیے تھا ون کے جی جی ٖ پروینس چاہیے تھا کروبس ون کے جی سر لوبستر مِل جائیں گے سر ہاف کے جی چاہیے تھا تو سر آپ منگا سکتے ہیں اِس کو سر کچھ پرائز بتائیں گے اِن کے ریہو کا کیا پرائس پڑ جائے گا فریش چاہیے تھا سر کوئی نہیں سر لیکن یہ چیز فریش چاہیے سر اصل میں تو سر آپ ڈلیور کرا سکتے ہیں کیا اُس کو کچھ کچھ چارجیز ہیں اچھا اچھا تو سر کتنی دوری تک آپ کرا سکتے ہیں سیم ڈلیور کتنا پانچ کلو چھ کلو میٹر تک جائے گا کم سے ہو جائے گا سر تو کوئی گُنجائش دیکھ لیتے سر پانچ سو بہت زیادہ فرق لگا پانچ کے جی چاہیے تھا الگ الگ سر یہ تینوں جو میں نے آپ کو بتایا نا کریبس اور ریہو یہ تینوں ایک ایک کے جی چاہیے تھا سر تو اصل اچھا اچھا تو کوئی نہیں تو آپ کو میں کچھ بیان کر دیتا ہوں آپ اُسے ڈلیور کرا دیجیے گا ٹھیک ہے مارننگ کتنے بجے تک آپ کی شاپ کُھل جاتی ہے ٹھیک ہے تو سر میں آپ کو مارننگ میں مِل کے نا پیمنٹ آن لائن کر دیتا ہوں اوکے